असांजे राज्य में सरकार ॾाढियूं मुफ़्त सुविधाऊं निकारियूं आहिनि जेमें मुफ़्त दवाऊं सुठी शेवा मिलंदी आहे ऐं जेको भर्थी थिए थो त हुननि लाइ बि ॾाढियूं सुविधाऊं आहिनि ॿ वक़्त खीर ऐं टे वक़्त जी रोटी मिलंदी आहे ऐं असांजे राज्य में सरकार काड सुविधा बि कढी तई जंहिंजो नालो स्वास्थिक योजना बीमा आहे ऐं इहा ग़रीब जे लाइ सिहत जो बीमो आहे इहा बीमा योजना पंजुवीह टे ॿ हज़ार तेरहं ते कई हुअईं जेके ग़रीब बिल नथा भरे सघनि हुननि जे लाइ सरकार पंज लख ताईं बिल माफ़ करे लाइ इहा काड योजना कढी अथई ऐं सरकारु नव अस्पताल जे निर्माण में साफ़ पाणी सुठी सफ़ाई ऐं सुठो पौष्टिक खाधो जो बि निर्माण कयो आहे ऐं जेकियूं माइयूं पेट सां आहिनि उनन लाइ बि मुफ़्त दवाऊं ताक़त जूं दवाऊं सुयूं ताक़त जूं ऐं डिलेवरी जो ॾाढो सुठो इंतज़ाम कयो अथनि ऐं ॿारु पैदा थियण ते बि उन्हनि खे ॾाढो सुठी तरह ध्यानु रखनु उन्हनि खे भी खीर ॾियणु ऐं सुठो पौष्टिक खाधो ॾियणु इहा असांजे समाज में ॾाढी सुठी ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ऐं असांजे राज्य सरकार में इहा ॾाढी वॾी ऐं ॾाढी मस्तु ॻाल्हि थी वई आहे